ट्रांसपोर्ट एजेंसी मूंखे तव्हांजे ड्राइवर जी शाम जी कंप्लेंट करणी आहे त कल्ह चईं वजे मां ऑटो बुक कई हुई कल्याण मां मुंहिंजी ट्रेन हुई भावनगर वञण जे लाइ त मां अढाई बजे जी ऑटो बुक कई हुई ऐं उहो ॿ लॻी ॿ लॻी चालीह मिंट आयो मां एॾा फ़ोन कयां पर फ़ोनु न पियो खणे ॿ चालीह अचण खां पोइ असां ट्रैफिक में एॾो अटकी पियासीं एॾो अटकी पियासीं जो पंजें मिंटें जे करे मुंहिंजी ट्रेन हली वई हाणे मुंहिंजा पेसा त विया पर मुंहिंजो वक़्तु ई वक़्तु वियो ई वियो पर उते जंहिं ज़रूरी कम लाइ वञणी हुयमि उहो बि मुंहिंजो कमु न थी सघियो इहा ॾाढी ग़ैर जा ग़ैर ज़िमेदारीअ जी ॻाल्हि आहे तव्हांखे मां हाणे महिरबानी करे मूंखे इनजा पेसा वापसि ॾियो ई ॾियो पर मां अस वेनती आहे त तव्हांखे सोचे सम्झी माण्हुनि खे नौकरी ॾियणु खपे